भारतीय परंपरा ऐं सिंधी परंपरा में घणेई ॻाल्हियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि जीअं त पाण तीर मूरीनि जो त्योहार आहे जनवरी महीने में तीर मूरी जो त्योहार ईंदो आहे त भारतीय अनुसार उनमें उतराइण मल्हाईंदा आहिनि तीर मी मूरी ऐं उतराइण हिकु ई समान आहे ॿियों त जीअं पाण ॾिआरी मल्हाईंदा आहियूं त भा भारत में ॾियारीयुनि खे दीवाली चवंदा आहिनि मल्हाईंदा सेम आहियूं ऐं जीअं त होली बि आहे होली बि भाई मल्हाईंदा आहियूं ऐं जीअं त राखी रक्षा राखी जो त्योहार आहे राखी जे त्योहार खे पाण रक रक्षाबंधन चवंदा आहियूं ईअंई घणेई ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जो पाण अ सिंधीयुनि खे भारत सां गॾु जोड़े रहियूं आहिनि